आज काल व्हडले शेतांक खूब डिमांड आसता व्हडले शेतांत खूब कितें कितें पिकोवपाक शकतात लोक आयज काल प्लोट घेताय व्हडले जागे घेतात आनी भरपूर शेत करता शेतांत कितें कितें पिकयताय ते टमाट बटाट कांदे लसूण आलें अशें खूब कितें कितें पिकयताय तें खूब पिकयतात आनी बरें बरें पिकोवन ते बरें तेंची कॉ कॉलिटी उरता तेजी बरी कॉन्टिटी विकतात आनी तें सगळें घेवून ते एक बराबर तें होलसेलांत विकताय होलसेलांत विकप म्हणल्यार तेंचे बरें तेंका पयशें मेळटाय बरी कमाई जाता तेंची आनी गांवांत कितें जाता गांवांत बारीक जाता बारीक जाता म्हणल्यार कितें तेंचे कितें आसा थोडे शेत जाता आनी थोडेंच शेत करताय ते थोडेंच शेत करता आपलें जेवपाक करता आनी थोडें उरलेंले ते विकता विकप म्हळ्यार कितें जाता तेंची चड मागणी जायना लोकां कडच्यान लोक घेतात पूण चडशें घेवपाक वचनात कित्याक तेंचे थोडे मेळटा लोकांक चड बराबर घेवपाक जाय म्हणटकीर लोक कितें करतले लोक बरी कॉन्टिटी पळयतले लोक बरें खूब चड खंय मेळटा तेचेर चड मागणी करतले आनी गांवांनी कितें जाता थोडें शेत करता आपलें खावपा जेवपाक आनी उरलें उरलें ते विकपाक करता तेकां मागीर चड तितलें गिरायक पडना चड लोक घेवपाक सोदना भायल्याक चड आसता गांवांत कमी आसता